میرے خیال سے اس زبان نے خطے میں دوسری زبانوں پر کافی اثر ڈالا ہے ایک طرف اس سے نئی اصطلاحات اور الفاظ اپنائے گئے جس سے ان زبانوں میں وسعت آئی لیکن دوسری طرف بعض مقامی زبانیں پیچھے رہ گئیں کیونکہ تعلیمی ادارے اور میڈیا زیادہ تر اسی زبان کو ترجیح دیتے ہیں